میرے گاؤں میں ہر طرح کے کاروبار کیے جاتے ہیں جیسے ہاں زیادہ تر تو یہی کیا جاتا ہے کھیتی کھیتی سے ریلیٹیڈ یہاں پہ کاروبار کیا جاتا ہے یہاں پہ لوگ مزدور رکھتے ہیں تو انہیں پیسے دیا جاتا ہے اس سے ان کا گھر چلتا ہے اور ان کا کاروبار بھی چلتا ہے یا پھر وہاں دکان بھی ہوتی ہے کرانے کی دکان ہوتی ہے سلائی کی دکان ہوتی ہے ہر طرح کے کاروبار ہوتے ہیں گاؤں میں ہر طرح کے کاروبار چلتے بھی ہیں مٹھائیوں کی دکان ہوتی ہے کپڑوں کی دکان ہوتی ہے اور جس طرح سے شہروں میں ہمیں ہر طرح کے کاروبار دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اسی طرح بالکل گاؤں میں بھی ہمیں ہر طرح کے کاروبار دیکھنے کے لیے ملتے ہے ہاں اور شہروں میں تو اب ٹیکنالوجی بھی دھیرے دھیرے آتی جا رہی ہے تو وہاں اب اچھا پربھاؤ پڑ رہا ہے اس چیز کا ہمیں ہر طرح کی گاؤں میں بھی کاروبار دیکھنے کو مل رہے ہیں